बाई ये सब्जी कैसे रूपए किलो दे रहे ये टमाटर है शिमला मिर्च है इनके रेट बताइए ये अलग अलग क्यों है एक सौ बीस और दो सौ इसमें क्या फ़र्क है क्या अंतर है

तो साठ के क्यों नहीं ले सकते एक सौ बीस भी तो ज़्यादा है ना दो सौ भी ज़्यादा है तो एक सौ बीस वाले भी छांट के दीजिए ना बाई अच्छा और ये शिमला मिर्च कैसे दिए ये इतनी महँगी मंडी से लाते हो क्या आप का है सब्जी का अच्छा इसीलिए इतनी महँगी दे रहे हो अच्छा और ये ककड़ी कैसे दिए अच्छा और ये गाजर और आलू अच्छा फूल गोभी अच्छा और ये भिंडी भिंडी तो बड़ी दिख रही खराब अच्छा मटर फ़ल्ली भी आ गई मटर फ़ल्ली भी घर में लगाते हो कैसे रुपए किलो दे रहे हो इसीलिए तो दो सौ रुपए किलो दे रहे हो अच्छा हाँ खा के देखते दो सौ रुपए किलो पर महँगा दे रहे हो जी थोड़ा काम करो न दीदी क्या पूरी सब्जी तो महँगी दे रहे हो दो सौ रुपए किलो टमाटर पंद्रह रूपए पाव शिमला मिर्च सब महँगा है थोड़ा सस्ता करो कम ज़्यादा ज़्यादा ले लेंगे ले लेंगे हर चीज़ एक एक किलो ले लेंगे आप बस बताओ तो सस्ता करो थोड़ा तो पूरी सब्जियाँ लेते हैं फ़िर एक सौ अस्सी फ़िर भी महँगा है दीदी अरे पूरे मार्केट में नहीं देखना आप के पास की सब्जियाँ थोड़ी ठीक दिख रही है इसलिए इधर आए हैं हाँ ताज़ी तो है भाजी नहीं खाते बारिश में बीमारियाँ होती हैं कैसे रूपए दे रहे हो भाजी भी घर पे लगाते हो होती है जी बीमारियाँ चल रही है अभी बहुत अभी बारिश में नहीं खाना बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ कोई खाता नहीं ना इसलिए अच्छा हाँ अभी देखते हैं पहले तो आप टमाटर दे दो एक किलो गाजर दे दो एक किलो आलु भी एक किलो दे दीजिए फ़ूल गोभी भी हरी मटर भी अच्छे से तौलो ना बाई पूरा तौलो मटर पूरी एक किलो तौलो नीचे गिराओ मत नहीं नहीं अच्छे से तौलो हम भी पैसे पूरे दे रहे हैं अब टमाटर भी एक सौ अस्सी रूपए किलो दे रहे हो हो गया गाजर टमाटर आलू फूल गोभी हरी मटर और कितने रुपए हुए हाँ ये लो छः सौ रूपए पकड़ो ठीक है बाई